ہلو سیوگی کسٹمر کئیر جی میں میں محمد نعمان بول رہا ہوں میں نے ابھی آڈر کیا تھا اور اُس آڈر میں نے جو ہے چکن برّہ اور روسٹیڈ اور فش فرائی یہ آڈر کیا تھا اُس میں جو ہے میں جو ہے دو چین چیزیں ایڈ کرانا بھول گیا تھا اُس کو بھی لِکھ لیجیے اُس کو ایڈ کر دیجیے میرے آڈر میں ہی چٹنی رہ گئی تھی مجھ سے چھوٹ گئی تھی چٹنی ایڈ کر دیجیے کول ڈرنگ چھوٹ گئی تھی اُسے بھی ایڈ کر دیجیے دو لیٹر کول ڈرنگ اور جو ہے کوئی جو ہے میٹھی سوئیٹ میں کو اگر آپ کے پاس جو ہے شیر شیر مال ہو یا آپ کے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں اِس کے علاوہ کوئی جو میٹھی چیز ہو تو اُس کو بھی شامل کر دیجیے گا بہر حال کندے پر